जूनागढ़ में उपर कोटा हुते क़िला आहिनि ऐं गिरनार आहे हुते पहाड़ आहिनि ऐं देशु विदेश जा माण्हू हुते घुमण ईंदा आहिनि ऐं दुकानदार जो बि धंधो वधंदो आहे ऐं हिते सभु सो सहूलियत लाइ होटलूं खोलींदा आहिनि त धंधो वधे ऐं उपर कोट में बि अचनि त हुते पोइ दुकानु आहे त जीअं धंधो वधे ऐं हुते काठ जा रांधिका मिलंदा आहिनि ऐं कटपुतलियूं कपिड़े जूं कटपुतलियूं बि ठाहींदा आहिनि त माण्हू वठी वेंदा आहिनि त दुकानदारनि जो धंधो वधंदो आहे ऐं हिते चुड़ियूं हार इहो वधीक मिलंदा आहिनि त माण्हू दुकानदारनि था वठंदा आहिनि हुनजो बि धंधो वधीक थींदो आहे ऐं टैक्सीअ टैक्सियूं जाम बि धंधा वधीक थींदा आहिनि देशु विदेश जा माण्हू ईंदा त हुननि खे घुमण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं जूनागढ़ में क़िला वधीक आहिनि ऐं घुमण जो बि ॾाढो सुठो हूंदो आहे त सभु ॼणा अची करे ॿाहिरि गांव खां सभु ईंदा आहिनि त दुकानदारनि खे धंधो वधीक थींदो आहे ऐं होटलनि वारनि जो धंधो बि वधीक ही थींदो आहे ऐं सभु चङी तरह घुमी वेंदा आहिनि त हुनखे बि हिते मज़ो ईंदो आहे